جیسا کہ میں بتا چکی ہوں میرا تعلق دہلی سے ہے جو کہ دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے تو جو سہولتیں ہمیں یہاں حاصل ہیں وہ شاید دوسرے علاقوں میں حاصل نہیں ہوں گی اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں تو بالکل نہیں ہوں گی اس لیے میں اس کی بات نہ کرتے ہوئے صرف اپنی بات کرتی ہوں دہلی میں بجلی کی کٹو کٹوتی بعض علاقوں میں کافی ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے جہاں میں رہتی ہوں وہاں بہت ہی کم ہوتی ہے دوسری بات جو یہ ہے کہ جب بجلی آج ہماری زندگی کی اتنی اہم ضرورت ہے کہ چاہے ہمارا ذریعہ معاش اس سے جڑا ہو یا نہ ہو کسی نہ کسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجلی کی ضرورت رہتی ہے یہاں تک کہ ایک ہاؤس وائف کو بھی جو گھر میں کام کرتی ہے کر رہی ہوتی ہے اسے بھی ہر وقت بجلی کی ضرورت پڑتی ہے بجلی نہ ہونے کے صورت میں انورٹر آج کل بہت عام ہے کافی لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے انورٹر لے رکھا ہے اور کچھ جو زیادہ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے پاس جنریٹر ہے اور جو نئی کالونیاں بن رہی ہیں آج کل این سی آر یعنی دہلی نوئیڈا گڑگاؤں وغیرہ میں وہاں پہ تو جو سوسائٹیاں ہیں ان میں پاور بیک اپ رہتا ہے یعنی ان کے یہاں بہت بڑے بڑے جنریٹر ایسے رہتے ہیں کہ جن سے ہر وقت بجلی اگر چلی بھی جائے تو آتی رہتی ہے دوسرے یہ کہ چاہے لکھنے پڑھنے کا تعلق ہو خود اپنا لکھنا پڑھنا ہو پڑھانا ہو یا نظر کا کوئی بھی کام کرنا ہو تو بجلی کی ضرورت تو ہر حال میں رہتی ہی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر بجلی نہ ہو تو اسے متاثر میرا کام بھی ہوگا میرا تعلق بھی کیونکہ لکھنے پڑھنے سے ہی ہے پڑھانے سے بھی ہے بچوں کو میں پڑھاتی بھی ہوں میں لکھتی بھی ہوں میں این سی آر ٹی سے بھی وابستہ ہوں تو ہر طرح سے بجلی جو ہے ہماری زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے اور ان سب جگہ بجلی کا پاور بیک اپ موجود ہے